جب میں نے ٹویلو پاس کیا تو میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا انٹرینس دیا تو میرا نکل گیا تھا انٹرینس تو جیساکہ میرے تمام گھر والے راضی تھے میرے ایڈمیشن کے لیے لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر سب تیار ہو جائیں تو کہیں نہ کہیں کوئی مشکل آ کھڑی ہوتی ہے تو میرے ہی گھر میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ میرا ایڈمیشن کالج میں ہو نہیں چاہتے تھے کہ میں پڑھ سکوں یا آگے بڑھوں تو یہ چیزیں جو ہیں میرے داخلہ میں خلل ڈال رہی تھیں اور یہاں تک کہ مطلب جو بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ میرا ایڈمیشن وہاں نہیں لیا جائے گا تو یہ سن کر تو مجھے بہت ہی رونا آیا اور میں بہت بہت پریشان ہوئی ایسا لگا کہ میں نے اپنا جو خواب دیکھا تھا وہ چکنا چور ہوتا ہوا نظر آیا تو اس کے بعد میں نے جب دیکھا کوئی ترکیب نظر نہیں آ رہی ہے تو میں نے اپنے والد صاحب اور اپنی امی کو بہت منایا ان سے باتیں کی کہ مجھے وقت ملا ہے مجھے پڑھنے دیجیے شاید پھر زندگی انسان کو ایک ہی موقع دیتی ہے پڑھنے کا اور پھر کہاں انسان کو موقع ملتا ہے عمریں نکل جاتی ہیں لوگ بڑے ہو جاتے ہیں پھر دوسری چیزیں ہیں اپنا شادی بیاہ سب کچھ تو وہ موقع نہیں ملتا ہے کہ انسان پڑھ لکھ لے تو پھر وہ فیصلہ جو ہے میرے پھر جو کیا کہتے ہیں میں نے فیصلہ ان ان سے لیا ان سے کہا کہ مجھے پڑھنے دیجیے ہو سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں آگے نکل جاؤں میں میں جو چاہ رہی ہوں جو میرے خواب ہیں وہ پورے ہو جائیں تو ایک وقت آیا جب انہوں نے مان لیا تو میرا ایڈمیشن ہو گیا ہو گیا شکر ہے کہ میں ایڈمیشن لے لیا تو آج ماشاء اللہ سے میں کامیاب بھی ہوں تو وہی ہے کہ اگر آج میں چپ ہو جاتی اور میں بیٹھ جاتی یا دوسری لڑکیوں کی طرح تو شاید میں آج کچھ نہ ہوتی میں آج جو آپ کے سامنے بول رہی ہوں میں وہ بھی نہ کر پاتی کیونکہ وہ ہیجییٹیشن وہ لوگوں کے سامنے بات کو رکھنا وہ ساری چیزیں نہیں ہو پاتیں کیونکہ جو مطلب انسان پڑھ لکھ کر جو سیکھ لیتا ہے وہ بنا پڑھے کہاں سے ہو پائے گا نہیں ہو پائے جب تک انسان باہر نہیں نکلا چار لوگوں میں باتیں نہیں کرتا یا اپنی بات دوسروں تک نہیں پہنچاتا تو انسان کے اندر کانفیڈینس نہیں آتا ہے کہ وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکے تو یہی سیم میرے ساتھ ہوا تو چیزیں ٹھیک ہوئیں اور میں نے بات کی تو یہ بات کرنے سے ہی چیزیں ٹھیک ہوئیں تو میں زیادہ تر مشورہ جو ہے اپنے امی ابو سے لیتی ہوں کیونکہ وہ باصلاحیت انسان ہیں ان کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے کیا بہتر ہے کیا اچھا ہے تو اسی لیے میں ان سے فیصلے لیتی ہوں ادھر ادھر فیصلے لینے سے بجائے میں ان سے فیصلے لیتی ہوں اور وہ میرے لیے بہتر اور اچھا فیصلہ کرتے ہیں